आं खामानिनि अनगायै बेरायनो मोजां मोनो जेरै गोजान गोजान जायगायाव थांनो लुगैयो नुफेरि जायगाफोर नायनो लुगैयो ओमफ्राय बिदिनो सिरियाखाना महायबा महायबा दं गोजानाव बेखौ नाइनो लुगैयो ओमफ्राय खाथियाव नुबाय थानाय बेरायनो बाबाय खाथियावथ' जों सानफ्रोमबो बेरायखायो बिदिनो ओमफ्राय गोजानाव बारा सम मोना आरो बिनिखायनो खामानि गैयाबा जों गोजान गोजानाव थांनो गोसो जायो लुगैयो बिदिनो जिब जुनारफोर आरो दस्राफोरनि जानाय लोंनायफोरखौ नाइनो लुगैयो बिनिफ्राय सोलोंनानै लानो लुगैयो दस्राफ्रा मारै माबायदि जायो बेफोरखौ इसे नाइनानै फैनो लुगैयो आरो जोंनि जों ओरैहाइ नुबाय थानायखाय जों इसे बासै ओंखायनो गोजान गोजानाव थांनो लुगैयो